ہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا پسندیدہ فن کار جو ہے وہ ہے میوزک وہ میوزک مجھے اس لیے پسند ہے کہ میں بھی کبھی کبھی میوزک گاتا ہوں اور میوزک کے انداز میں کبھی شاعر شعر و شاعری پڑھ لیتا ہوں نظم وغیرہ پڑھ لیتا ہوں اور مجھے بہت پسند لگتا ہے اس کا پڑھنا اور اس چیز کو پڑھ کر مجھے بہت لطف ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے